आज के समय में हर घर में नवजात शिशु छोटे छोटे बच्चे होते ही हैं इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसका स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का ध्यान हमें बचपन से ही रखना चाहिए बचपन से स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय कर सकते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे को समय पे टीकाकारण हो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत हमें समय समय पर टीकाकारण कराने के लिए दिया जाता है हर बच्चे का प्रॉपर समय पर टीकाकरण हो वह उसके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है इसके साथ ही हमें व्यक्ति के सा व्यक्ति का समय पे पोलियो की दवा जैसे ध्यान चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए दूसरी चीज़ है उसका आस पास का वातावरण वातावरण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि व्यक्ति का वातावरण ही उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है जैसे कि यदि कोई बच्चा गंदगी में रह रहा है तो उसके बीमार होने के चान्सेज़ बहुत अधिक हैं परंतु यदि वह साफ सफाई में रहता है तो उसके चान्सेज़ बहुत ही कम है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना कि बच्चे का साफ सफाई में हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें हम उसको समय समय पर देखभाल कराएं समय समय पर उसके आँख कान नाखून सब जैसे कि साफ सफाई का ध्यान रखें समय पर उसका बाल वगैरह कटवाने का ध्यान रखें उसको डेली

प्रॉपरली सेनिटाइज़ किया जाना चाहिए जो वह खिलौनों से खेलता हो उनको प्रॉपरली साफ गरम पानी से या सेनिटाइज़र से साफ किया जाना चाहिए क्योंकि सारे किटाणु जो हैं उसके खिलौने में ही रहते हैं और खिलौने कई बार मुहँ में रखने के कारण वो खराब हो जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए